हम सभ खेती आइ कऽ रहल छियै आइ खेतीमे अभी हालके कमी छेलै हाल पटेलिये एहिके बाद गेहूँके खेती केलिये

फेर बाइस दिन पर पानि दै छी हम सभ बाइस दिनके बादमे फेर जे है से गेहूँ हमरा सभके जे है से पौधा भेलै फेर एक बेर पानि दै छियै हम सभ पानि देलाके बाद धीरे धीरे ओ फूटै छै फुटलाके बाद फेर हमरा सभके जे है से बजारमे दै छिये ओकर दौनी करै छिये दौनी केलाके बाद जे बजारमे दै छिये बजारमे देलाके बादमे कुछ पाइके उपार्जन भऽ गेल आ कुछ अपनो घरमे रखली जे जादे भेल तब खाना पीना हम सभ खेली